हाँ जी आप कौन बोल रहे हाँ हाँ बोलो हाँ अचानक टी सी क्यों लेनी पड़ी

हाँ हाँ तो आगे की पढ़ाई आप इंदौर से कर पाओगी लेकिन हमारे यहाँ से कर लो आपका फाइनल कर लो दो दो साल का ही तो रह गया है अच्छा तो पता है टी सी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तब टी सी मिलेगी आवेदन को देने के बाद आपको तीन चार दिन का टाइम लगेगा जब आपको टी सी मिल पाएगी नहीं नहीं क्योंकि प्रोसेसिंग बहुत होती है इसमें तो पापा को ज्वाइन करना है पापा जा कर वहाँ पर जॉन कर लें पर आप तो दो दिन बाद चले जाना

चलाे ठीक है आप पहेल आवेदन दे देना